ड्रॉइंग हिन लाइ मुश्किल पेहलू आहे छोकी हर शइ अॼुकल्ह महांगी थींदी वञनि पियूं ऐं बजट से ॿाहिरि थींदी वञनि पियूं कलर हिक खां हिक अचनि पिया अलॻि अलॻि वैरायटी अचे पई पहिरीं त हिक ॿ कलर जी वैरायटियूं ईंदियूं हुयूं ऐं ॾींहं पियो ॾींहं मटंदो वञे पियो हिसाब किताब त हिन वजह सां पैसो इलाही थो लॻे इलाही ख़र्चो थो थिए ऐं ॿियो इहो आहे की घर वारा जेका हुआ वॾा उहे हुन ॻाल्हि ते गुसो बि कंदा हुआ की हीअ छा पई करे छो पई ठाहे छा लाइ तई करे कहिड़ो हिन में छा मिलिणो अथव लेकिन अॼुकल्ह त ॾींहं पियो ॾींहुं हिन जो स्कोप वधंदो वञे पियो ऐं हर जॻह ते हिन जी वैल्यू थी वई आहे ड्रॉइंग जी ऐं ड्रॉइंग जेकी आहे हुन में हिन लाइ मुश्किल आहे छोकी हिक त कलर महांगा थी विया आहिनि ब्रश महांगा थी विया आहिनि सामान महांगो थी वियो आहे बजट खां ॿाहिरि थो वञे ऐं पोइ वरी प्रैक्टिस बि कजे थी त प्रैक्टिस करे करे पोइ वरी कीअं कजे छा कजे त हींअ ई हिन ई जी वजह सां मुश्किल थींदो वञे पियो ऐं हाणे त सुविधाऊं बि इलाही थी वियूं आहिनि वैरायटी बी अलाही थी ॾींहं में ॾींहं थींदी वञनि पियूं शयूं ऐं प्रैक्टिस प्रैक्टिस में इहो आहे की हर का शइ वेस्ट इलाही थी थिए काॻर बि वेस्ट थो थिए कलर बि वेस्ट थो थिए अगरि प्रैक्टिस कजे थी इन जी त हिन जी शइ जी पेंसिलूं बि वेस्ट थियूं थियनि कलर अचनि था उहे बि वेस्ट था थियनि त हिन वजह सां अॼुकल्ह प्रैक्टिस करणु मुश्किल त थी वियो आहे लेकिन स्कैचिंग हा स्कैचिंग सहुलो आहे स्कैचिंग करणु हुन जो शेप ॾियणु उहो सभु माण्हू आराम सां करे सघे थो ऐं कलर हर तरीक़े जा आहिनि ऐं हिक क काॻर में कलर कयूं था त वाटर कलर था अचनि कैनवस में कयूं था त ऑयल कलर खपनि अगरि ग्लास में कयूं था त ग्लास कवर अलॻि सां कलर खपनि ऐं अगरि असां कपिड़े में कयूं था त क फैब्रिक कलर खपनि हर जॻह ते ॾींहं पियो ॾींहुं मटंदो वञे पियो ऐं ॿियो त हिक त पोर्ट्रेट ठाहिणु इलाही मुश्किल थो थी वञे पोर्ट्रेट ठाहिण नथो अचे लेकिन इहो आहे की धीरे धीरे प्रैक्टिस सां पोइ अची थो वञे हर कम थींदो वञे थो ख़ुशी सां थींदो वञे थो ऐं ख़ुशी सां थींदो वञे थो